جی ہاں ہمارے علاقے میں کئی عوامی کھیلوں کے تربیتی مراکز ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا آج ہمارے علاقے میں ایک امیٹھی کالج گراؤنڈ ہے جو کہ کھیلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بھی تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے باسکٹ بال کمپٹیشن کے لیے فٹ بال کمپٹیشن کے لیے اور رننگ کے لیے اور بہت سارے پروگرامات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو آسانی ہوتی ہے وہاں جانے میں اور وہاں کے لوگ بہت سارے فنگشن کے لیے بھی اس مراکز کا استعمال کرتے ہیں